ब' जों बर' हिसाबै बर' रावखौ जों रायज्लायनो मोजां मोनो बेजों लोगोसे गुबुन जातिनि रावफोरनिफ्राय जोंनि बर' रावा गोबां आलादा आरो गोबां फारागथि जेरै सुर सब्द' आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि गान्नाय जोमनायाबो आलादा आलादा आरो बेजों लोगोसे लिरनायनि हांखोफोराबो आलादा जायो बेखायनो जोङो बर' रावखौ रायज्लायनो मोजां मोनो आरो बाहायनो मोजां मोनो बर' फिसा हिसाबै